मैं शहर में अगर बात करूँ तो शहर में मैं खुद निवास करती हूँ रहती हूँ मुझे गाँव में जाना अच्छा लगता है जैसे जब भी छुट्टियां होती हैं या जब मेरा मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे गाँव में जो हरियाली है जो खेत है पेड़ पौधे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आता है वो गाँव में खेत पसंद आते हैं जब आप एक पौधे में असल में एक फ़ल सब्जी जो आप खुद हाथ से तोड़ के उन्होंने खाते हो तो मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं चारों तरफ़ इतना खुला खुला लगता है और शहरों में रहती हूँ शहरों में भी जैसे आसपास के जो शहर हैं वहाँ जाती हूँ कभी जैसी घूमने के लिए चली गई कभी घूमने का मन हुआ तो मैं वहाँ चली गई बाकी गाँव में मैं ज़्यादा ज़्यादा पसंद करती हूँ जब भी मेरे को कभी मौका मिलता है तो मैं गाँव में जाती हूँ क्योंकि शहर में इतनी भगदड़ की भीड़ में वो सब चीज़ें वो सुकून वो खुलापन वो हरियाली देखने को नहीं मिलती जो गाँव के अंदर देखने को मिलती है गाय भैंस बकरी और जो ताजा ताजा दूध सब्जी सब कुछ जो है आपको ताजा और शुद्ध पौष्टिक आहार वहाँ पर आपको मिलता है ताजा हवा गाँव की देसी हवा तो मुझे गाँव जाना बहुत पसंद है और मैं इन्हीं उद्देश्यों से गाँव जाती हूँ